बोलू कोन गाछी लेबै अहाँ से

हँ तऽ छै तऽ महोगनी लए लिअ बादमे लगाए देबै हँ डेढ़ सए टकाके पड़त छोटका गाछ डेढ़ सए टका पड़त हँ छोटकाके बड़का लेबै तऽ चारि सए पॉँच सए आमके तऽ आमके छओ टसए का पड़त आम बढ़िआँ आम लेबै मालदह बम्बइ तऽ छओ सए टका बढ़िआँ कऽ पड़ि कटहर तऽ कटहर छोटका लेबै तऽ पचीस टका मे भए जाएत आ बड़का लेबै तऽ कलम लागल लेबै तऽ ओ अढ़ाइ सए तीन सए एना पड़त छोटका एना आँठी बला लेबै तऽ ओ पचीस टका तीस टका पचास टका जेहन गाछ तेहन दाम पड़त लेबै तऽ ओएह अढ़ाइ तीन सए टका पड़त साढ़े चारि सए टका गाछ पड़त साढ़े चारि सए टका नहि यौ मजफ्फरपुर बला लीची लगेबै बाधमे दुआरि पर लगेबै दुआरि बड़की टा कऽ यऽ कि बाधमे लगेबै आरामे नहि ओहि सब खातिर तऽ अहाँके आरा जाए ले पड़त हँ ही कते लोकके नमहर दुआरि रहल तऽ लगाए दै छै दश टा पाँस टा गाछ हँ हँ

कहिया आइ लए लेबै आइऐ खुना लए कऽ अइयै कहलियै आइ लए कऽ अइयै गाछी जे छै आइ लए कऽ अइयै

कोनो दिक्कत नहि छै आ गेंदा तेंदाके गाछ लेबै फूल आरके तऽ ओहो सब लए लेबै